ॻाइण सां मन खे ख़ुशी मिलंदी आहे इहो त सभिनि खे पतो आहे कंहिं न कंहिं रूप में ॻाइणु असांजी ज़िंदगीअ जो हिकु हिसो आहे ॻाइणु असांजे ज़िंदगीअ खे किथे न किथे ॾाढो प्रभावित कंदो आहे कंहिं न कंहिं रूप में असां ॻाइण सां हर कोई जुड़ियलु आहियूं दरबार में मां भॼन गाईंदी आहियां असांजा गुरु आहिनि उन्हनि सां ई असां सिखिया आहियूं दरबार में भॼन ॻाइणु ईअं असां हुते शेवा जे रूप में भॼण गाईंदा आहियूं असांजा भॼन ॾाढा सुहिणा हूंदा आहिनि असां पंहिंजे गुरुअनि खां ॻाइणु सिखिया आहियूं ॾाढे सुठे नमूने उन्हनि असांखे ॻाइणु सेखारियो असांखे हुते ॻाइण जी अभ्यास बि कराईंदा आहिनि नया नया भॼन बि ॻाइण लाइ ॾींदा आहिनि ऐं असांखे अॻिते वधाइण लाइ असांखे हर प्रकार जी सुविधा ॾींदा आहिनि जीअं असां अञा सुठो ॻाए सघूं त हिन ॻाइण जी दिशा में असांखे हमेशह हुननि असांजे लाइ सुठो प्रयास कयो आहे असांजा गुरू आहिनि उन्हनि असांखे ॾाढे सुठे नमूने सां ॻाइणु सेखारियो आहे ऐं उहो ॻाए करे असां समाज में पंहिंजो ॾाढो नालो कमायो आहे ऐं मां इहो ॿुधाइणु चाहींदमि की पहिरियों मुंजी एतिरी पहचान न हुई पर जॾहिं खां मां दरबार सां जुड़ियमि जुड़ी करे मां उते भॼण ॻाइण लॻियमि भॼण ॻाइणु लाइव ॻाइणु गाईंदे गाईंदे मां एतिरो भॼन सुठो गाइन लगम कि चारि माण्हू मूंखे मुंहिंजे गुरूअ जे नाले सां सुञाणणु लॻा की भई हीअं सुठा भॼन गाईंदी आहे पोइ गीत ॻाए करे गुरूअ जी महिमा ॻाए करे उहे भॼन ॻाए करे मूंखे पंहिंजे अंदर बि हिकु शक्ती महसूस थींदी आहे गुरू अंगसंग सहाई आहे इयो महसूस थींदो आहे ऐं इन जो गीत ॻाइण सां मुखे ॾाढी अंदरि सुक़ूनु ऐं शांतिअ जो अहसास थींदो आहे जेको मां पंहिंजे जीवन जे हर कदम ते महसूस कंदी आहियां धीरे रोज़ मां शुरुआत पंहिंजे इन हिकु भॼन सां कंदी आहियां उथण सां मां पैंजो गुरुअ जो गीत गाईंदी आहियां सॼो ॾींहुं उन सां मुंजो रोम रोम प्रसन चित रहंदो आहे ऐं उहो सॼो ॾींहुं मुंहिंजे अंदर में उअ गुरुअ जो गीत हलंदो रहंदो आहे हलंदो रहंदो आहे त मुंजे रोटी करण में मुंजे हर कम में ईअं लॻंदो आ कि उओ गाए गाए करे माखे पैंजे गुरुअ जी शक्ति बि उन सां गॾु ती मिले ऐं उन सां गॾु मां अॻिते ती वधा मुखे हर शइ में सफलता ती मिले मुखे हर छइ में अॻिते वधण जो साहस थो मिले पियो त सिर्फ़ इहो इन करे संभव आहे जो मां ईअं गुरुअ जा गीत गाईंदी आहियां इहे गुरुअ जा भॼन गाईंदी आहियां इन गीत ॻाइण सां मुंजी ज़िंदगीअ में हिकड़ो परिवर्तन थियो आ उओ परिवर्तन इहो आहे की पहिले खां वधीक शांती मुंहिंजे जीवन में अची वई आहे मुंहिंजे जीवन में हिकु सुक़ूनु अची वियो आहे त इहो गीत ॻाइणु जीवन में ॾाढो ज़रूरी आहे हिन गीत ॻाइण सां असां पंहिंजे जीवन में ॾाढो अॻिते वधी था सघूं हाणे त इहो गीत ॻाइण ॼण हिकिड़ो व्यवसाय जे रुप में बि थी वियो आहे पर ईअं गीत मां सिर्फ़ पंहिंजे मन जी शांतीअ लाइ गाईंदी आहियां